हम सब मसाला कैसे बनाते हैं कैसे पीसते हैं देखिए जब गरम मसाला में लाची लौंग और जीरा पोस्ता का दाना बड़की इलाइची छोटकी इलाइची मरीच सब कुछ मिला कर और ये धनिया है सूखी धनिया लहसुन प्याज अदरक सब कुछ मिलाके हम सब पहले पीसते हैं तब उसके बाद बनाते हैं और सब्जी में जैसे मसाला पीसना है तो आज कल तो ठंडी का समय है जैसे कच्चा लहसुन हुआ फिर कच्चा धनिया हुआ मिरचा हुआ प्याज ये सब और कच्ची धनिया लहसुन यही सब पीसते हैं क्योंकि सब्जी इससे अच्छा आता है या मीट बनाओ तब गरम मसाला का हम सब से प्रयोग करते हैं फिर इसके लिए यह सब्जी बनाओ तब इसके लिए सब्जी के लिए कच्चा मसाला हम सब पीसते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है बिना गरम मसाला डालने से कोई मीट या मछली भवा कुछ भी नही अच्छा लगेगा